नमस्ते हाँ आपके यहाँ से सब्ज़ी लेनी थी हमें आलू प्याज़ टमाटर क्या रेट है रेट

ये तो बहुत ये तो बहुत महंगा है थोड़ा रेट कम करिए तो हमको कुंटल के हिसाब क्यूंकि हमको कुंटल के हिसाब से लेना है हाँ तो रेट थोड़ा सा डाउन कर दीजिए तो और सब्ज़ी में क्या क्या है हाँ तो ऐसा है कि आलू प्याज़ दो दो कुंटल कर दीजिए और टमाटर एक कुंटल कर दीजिए और शिमला मिर्च पचास किलो कर दीजिए और गाजर दो कुंटल कर दीजिए और और आपके यहाँ जो सब्ज़ी एक दो हैं वो पचास पचास किलो की बोरी बना कर के और आप ट्रक से हम एड्रेस दे दे रहे हैं वहाँ भिजवा दीजिएगा और पेमेंट कैसे लेंगी कैश कि ऑनलाइन ले लेंगी

ठीक है तो ऐसा है कि हमारा आदमी जाएगा आपका पेमेंट लेकर फिर और वह अपना अपना गाड़ी भी लेकर जाएँगे उसी पर आप रखवा दीजिए

नहीं नहीं नहीं ज़्यादा नहीं कम करेंगे लेकिन मार्केट के हिसाब से आप भी लगा लीजिएगा लगा करके दे दीजिएगा हाँ तो शाम को शाम को वह जाएँगे आज सारा पेमेंट भी दे देंगे और माल भी ले लेंगे लेकिन माल खराब माल खराब मत दीजिएगा थोड़ा साफ साफ सुथरा दीजिएगा अच्छा होना चाहिए हाँ क्वॉलिटी में कोई समझौता मत करिएगा चलिए ठीक है हम भेजते हैं ठीक ठीक धन्यवाद